आमी शेतान बी काम करता आनी एक ते दोन वरां करता शेतान मागीर आमी सायडीन अशें जागो बी उरले जाल्यार थंय भाजी रोयता नण्णी काडटा मागीर मदीं मदीं लाकडां बी आमी लागीं करता उज्याक आनी तितून मागीर आमी आमचे जिवाकूय बरें एक्ससायज जाता काम केलें आल्यार आनी मागीर पेज बी जेयता आमी मदल्या टायमार येवन आसा तशें परत शेतान देंवता मातशी थंडी जाता मातशी शेतान देंवले जाल्यार आनी भलायकी बरें उरता आतांचो लोक चड जशे आतां काम करिना आमी पयलीसून शेतान काम करता मागीर इल्लो सायडीक जागो बी आल्यार कांदो रयलो भाजी रयली तितली आपल्याक यूज पडटा न्हू मिरसांग रोयली जाल्यार एक टायम सायडीक मिरसांग रोयली मिरसांगो मेळटा कांदो मेळटा जें आनी बरें आसता आतां दुयेंस बीएस जायना अशें हांयें बरें उरता आरोग्य आतां कितें लोक कामांग वसना घरान बसता म्हणून चड दुयेंस जाता म्हणून डायबिटीज येता शेतान काम केलें जाल्यार कांय जायना बरें उरता भलायकी तशें आनी गांवठी जाता कसाय थंडी जाल्यार कसाय घेतलो मागीर गंजणाचे उदक घेतले पयटा आतां लोक टॅबलेटी घेता तें आतां